गेलेनायजों गामियारिफोरनि मानसिफ्रा जोबोद रैखा जायो जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोयो गावनि देहाफ्रा मोजां थायो बिदिनो उन्दै उन्दै समाव जोङो गेलेयो मारबल गेलेयो फित्तु गेलेनाय जायो फित्तुवा जाहैबाय बल लानानै खुबैलायनाइ थुब इथा जाबनांगौ बेयाव मोननै दोलो थानाय जायो मोननै दोलोआव समान समान मानसि राननानै गेलेयो बित्तुखौ मारबल गेलेनाया जाबाय फिसा फिसा बल मोनो ग्लासनि बेखौ गेलेनाय जायो जाय देरहायो बेनो मार्बल होनो होलायनाइ गेलेयो बेफोरबायदिनो फुटबल दोङो क्रिकेट दोङो बायदि रोखोमनि खेला दोङो गेलेनो थाखाइ थह फुटबल बिदिनो जोबोर गामियारिफोरनि सुबुफोरा फुटबलफोरखौ गेलेनाय जायो जाहाथे मोना मोना गेलेयो बेलासि गेलेयो थह गावनि देहानि थाखायबो मोजां जायो बेफोर गेमखौ गेलेनानै आरो फुटबल गेलेनानै जोबां सुबुंफोरानो मोजां मोजां जाङो जालांनोबो हायो जाहाथे गामिनिफ्राय ओंखारनानै ड्रिस्टिक्ट लेभेलफोराव गेलेहैनो हायो गोबां बिदिनो दोङो जोंनि लोगोफोरबो दोङो आंबो बिदिनो गेलेयोमोन सानसे समाव थह जोंनि लोगोफोराबो गेलेनानै दिनै ड्रिस्टिक्ट गेलेबाय स्टेट गेलेनाय इन्टारनेशनेल गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां लोगोफोर दं बिसोरबो जोबोर मुलाम्फा मोन्दों गेलेनायनि फारसे आरो गावनि देहाफोराबो मोजाङै फिटनेसआव थायो बेफोरबायदि गेलेब्ला मानि गामियारि ओनसोलावबो जोबोर मानसिफोरा बेनिखायनो देहाफोरा मोजाङै थायो गेलेनाय मानाय फोरजोंनो बिसोरबो जोबोर गोरा गेलेनाय जायो जाहाथे उन्दैनिफ्राय गेलेयो आरो गेदेरफ्राबो गेलेयो थह अनेग रोखोमनि खेल दङ बेफोरखौ गेलेयो गामियाव जायहाथे अन्थाइ गेलेनाय बेफोरबायदि खेला दैफोरावबो गेलेयो जोङो बलफोरजों बेफोरबो मोनसे रोखोमनि खेला आरो अनेक बायदिसिना खेला खेला दं क्रिकेटफोरबो गेलेनाय जायो बेफोरबायदिनो गेलेनायजों जों गोबां गोजौ थाखोआव थांनो हायो आरो गोबां नामफोरबो खालामनो हायो गेलेनायजोंनो बिनिखायनो गेलेनाया गामियारिफोराव बांसिन सोलियो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो गोबां गामियारिफोरनिफ्रायनो मोजां मोजां गेलेगिरिफोरबो ओंखार बोयो थह बेखिनियानोसै